وعلیکم السّلام ہلو سر میں راشد بات کر رہا ہوں کلاس سیکس سر یہ دو ہزار بائیس تیئیس کا جو رزلٹ آیا ہے اور پورے سال کا جو میری تعلیمی کارکردگی ہے اُس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جی سر ہاں جی سر بہت بہت شُکریہ سر یس سر بہت بہت شُکریہ سر سر اور بھی میں میں محنت کروں گا سر میں ایک چیز اور کہنا چاہوں آج کل ٹائم نہیں مِل پاتا ہے الگ سے جو ہمارے جتنے ٹیچر ہیں ہوم ورک بہت زیادہ دے دیتے ہیں اُس میں ٹائم نہیں مِل پاتا ہے کھیل کود کرنے کا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری تعلیمی اوقات ہے اُنہی میں سے آدھا ایک گھنٹہ نکال کر کے ہم لوگ کسی بھی اسپورٹس میں انوالو کیا گیا سر ہم لوگ کھیل کود کریں اُس سے ہماری صحت اچھی رہے گی جی سر جی سر ایک اور ریکویسٹ ہے سر آپ سے ایک درخواست اور ہے ایک شعبہ اور ہم لوگوں کو ہینڈ آ خوشخطی بھی سیکھنا چاہتے ہیں اُس کے لئے ایک اور ٹیچر خوشخطی کے لئے اگر متعین کر دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی جی سر جی سر جی سر بہت بہت شُکریہ